हाँ मेरे परिवार में ऐसे कई सारे विशेष व्यंजन बनाए जाते हें जिनका तरीक़ा बहुत पीढ़ियों से चला आ रा हे मेरी मम्मी ने में मतलब मेरी मम्मी को मेरी दादी ने सिखाया था ओर मेरी दादी ने मतलब मेरी मम्मी ने फिर मेरी दीदी को सिखाया हे और मेरी भाभी को भी सिखाया है और अब मेरे को भी सिखाने वाले है क्योंकि मेरी ये मेरे यहाँ मेरी मम्मी के हाथ का अचार बहुत अच्छा बनाता हे जो वो जिस तरीक़े से जिस तरीक़े से मतलब वो बनाते हैं जो जो मसाले वो डालते हें वो ख़ुद ही बना घर पर ही बना कर उस में डालते हें और वो अचार में जो तेल भी वो यूज़ करते हें प्रयोग करते हें वो तेल भी वो ख़ुद ही घर पर बनाती हैं वो मार्केट का कोई भी सामान यूज़ नहीं करती हैं जो उनका अचार सब से अलग और अच्छे तरीक़े से बन पाता हे और उस अचार को सिर्फ़ घरवाले ही नहीं पूरा मोहल्ला मिल कर खाता हे क्योंकि सभी को मेरी मम्मी के हाथ का अचार बहुत पसंद आता हे क्योंकि उनको उनकी दादी ने सिखाया था मतलब हमारी दादी ने सिखाया था और हमारी फिर मम्मी ने भाभी को और भा और दीदी को भी सिखाया मैं भी सीखने वाली हूँ जो अब में उसको आगे ले कर जाऊँगी फिर अपने बच्चों को भी सिखाऊँगी